ओना तऽ मिथिलामे बहुत तरहके व्यञ्जन छै जे कि बाहरोसँ जे वि विदेशोसँ जे लोक सब अबय छथि तऽ हुनका सबके बड्ड नीक लगय छन्हि तऽ व्यञ्जनके वर्णन तऽ सम्पन्न भऽए नहि पाओत अगर ओकर व्याख्या हुअए लागय तऽ ओना कहय छै जे माछ ओल राम रूचि अरिकोञ्च ईसब मिथिलाके एहन व्यञ्जन छियै जे सब खयबो पसन्द करय छै आओर बनबयमे तऽ कनि छैये मेकझौँ लेकिन खायब नीक लगय छै आओर सबसँ आसान तऽ अल्लु सन्ना या अल्लु भुजिया लअ लियऽ छै वएह फटसँ बनि जाइ छै काटि लियऽ आलूके काटि लियऽ धो लियऽ छोट छोट खण्डी कट कऽके मेथीके मरचाइ तरिपात हीङ्गके फोरन दियौ आओर ओइमे आलूके कटलाहा खसा दियौ ओ खसिके तकरबाद थोड़े काल ओकरा भुजि भाजिके झूर कऽके निकालि लियऽ अल्लु भुजिया तैयार लेकिन ई अरिकोञ्च ओल आओर माछ राम रूचि ईसब बनबयमे तऽ मेकझौँ छै तऽ हम अहाँके बतबय छी हम राम रूचि केना बनबय छी किएक तऽ हमर हाथक ओना सब ई सब टा व्यञ्जन हमर सासुरक लोकके बड्ड नीक लगय छन्हि तऽ हम राम रूचि बनबयके तरीका बतबय छी जेना हम बनबय छी पहिने बेसन लै छी बेसन लेलहुँ जते बनेबाक रहइए आओर एक टा बरतनमे कोनो अढ़ियामे तइ सबमे लेलहुँ आओर ओइमे सँ कनिये मेन देलियै अन्दाजसँ जते हमरा सबके ओते नापिये जोखिके जरूरत नहि पड़य छै मिथिलावासीके अन्दाजे काफी रहय छै तऽ अन्दाजसँ मेन देलियै मेन देलाके बाद ओइमे कनिये सौँस जीर दऽ देलियै कनि हीङ्ग देलियै आओर कनियें की करय छी हम जे बनबय छी तऽ कनियें जीरक बुकनियो आओर कनि गरम मसल्लाके बुकनी सेहो छीट दै छियै ओकर बाद गरम पानि करय छी खोलबय छी हम ओकरा गरम पाइनमे जे छै कनिक दही सेहो दै छियै दही अइ दुआरे दै छै जे दही देलापर ओ कहय छै मुलायम बड्ड होइ छै राम रूचि दही दऽ कऽ सानलासँ तऽ कनियें दही देलिये आओर तखन ओकरा मिक्स कऽ लेलहुँ नीकसँ मिक्स कयलाके बाद गरम पानि कयलहुँ खौलेलहुँ आओर ओइमे दऽ कऽ ओकरा एना कम सँ कम कठगर जकाँ सनलहुँ जे कि ओ लोइया बनि जाइ गील नहि भऽ जाइ ओकरबाद ओकरा लोढ़हा जकाँ बनाके फेर लोढ़हा जकाँ बनेलहुँ चारि टा पाँच टा जते बनेबाक रहल तइ हिसाबसँ लोढ़हा बनाके एक टा अढ़िया या बरतन या डेकचीमे गैसपर या चूल्हापर जइपर बनेबाक अछि गरम पानिके चढ़ा देलियै खौलेलहुँ गरम पानि जखन खोलि गेलहुँ तऽ लोढ़हा सबके ओइमे खसा देलियै ओइमे खसेलाके बाद थोड़े काल उपर नीचा तऽर उपर झाँझसँ या छोलनी सँ कयलियै जखन ओ अलगि गेल पानिमे अलगि गेलाके बाद तखन ओकरा झाँझसँ बाहर निकालि लेलहुँ ओइमे चक्कू लऽके किछु घोपिके देखलियै कि सीझलइ कि नहि तऽ चक्कू लऽके जे देखलियै हँ सीझ गेलय सीझलाके बाद तखन ओकरा कटलहुँ चक्कूसँ छोट छोट गोल गोल गोल गोल टुकड़ी कटलहुँ काटि कऽके एक साइड राखि लेलहुँ लोहिया फेर चूल्हापर लोहिया चढ़ेलहुँ लोहियामे तेल देलियै तेल कर कर करकि गेलय जखन तखन ओ राम रूचिके टुकड़ाके बेराबेरी दऽके से कनियें कनियें लाल लाल कऽके बड्ड लालो नहि बड्ड लाल कऽ देलासँ कड़क भऽ जाइ छै राम रूचि कनि मुलायमे मुलायमे से छानिके निकालि लेलहुँ ओकर बाद कयलहुँ कि ओकर झोर बनबय लए तऽ फेर तेल देलियै ओइमे जीर हीङ्ग मरचाइ तरिपातके फोरन देलियै आओर ओइमे टमाटरके जे छोट छोट छोट छोट छोट छोट टुकड़ा आब तऽ ओना ओकरा पीसके दै छै तऽ अहाँ चाही तऽ पीसोके छोट छोट नहि तऽ टुकड़ो काटिके ओइमे टुकड़ा काटिके दऽ देलियै कनि आद घसिकए दऽ देलियै हरियरका मरचाइ देबाक लए तऽ कनिसँ दऽ देलियै आओर ओकरबाद दू चारि बेर लारि चारि देलियै तकरबाद ओइमे कनि धनि कनि जीरके बुकनी देलियै आओर फेर लारि चारिके ओकरबाद ओइमे जखन लाल भुजयमे लाल भऽ गेलय कनि जँ लाल करयके भेल ओकरा तऽ कनि ओइमे अथी दऽ देलियै लाल मरचाइ लाल जे तऽ हँ लाल मरचाइ दऽ देलियै कश्मीरी मिर्चके पाउडर छींट देलियै आओर ओकर बाद ओइमेसँ झोर दऽ देलियै झोर कनि जखन खदकि गेलय बरकि गेलय तखन ओइमे कनि गरम मसल्ला देलियै छिंटलियै नीकसँ जे गरम मसल्ला छिंटलियै आओर ओकरबादसँ जखन फेरो भेलय कनि करछुमे फेर घी लेलहुँ घीमे फेर घी दऽके जीर हीङ्ग तरिपात ईसब मरचाइ दऽके ओहो करकेलहुँ करकाके ओकरा छौँक मारि देलियै भेलहा तरकारी लोहियामे जे छै अते सुन्दर लाल लाल देखाय छै ओकरा छौँक मारि देलियै आओर छौँक मारलाके बाद उपरसँ कनि पातर पातर हरियर हरियर धनिया पात सेहो छींट देलियै आह शानदार राम रूचि बनि गेलै